आङो आंनि बिबार बारियाव गायनाय बिफां आरो बिलाइफोराव बिबार बारोबा आं बेराद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो आंनि बिबार गायनाया दिनै बिबार बारबाय होननानै आं खुसि जायो रंजायो बेराद गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो गायलांबाय थागोन गायनानै बिफाङाव बिबार बारहोबाय थागोन समायना समायना बिबार गायगोन बेराद गोजोननाय मोनो आरोना आं बिबारजों थानो